तुसें सारें गी मेरे थमां सारें गी नमस्ते जी मेरा नांऽ जोती देवी ऐ में देवी पुर दी रौंह्नें आह्ली आं ते अज्ज अस जेह्ड़ा जेह्ड़ी गल्ल उप्पर चर्चा करनें आह्लें आं ओह् ऐ कि खाना बनाना दिक्खो जी खाना बनाना अज्ज में आखनी आं एह् कुड़ियें दा गै कम्म ऐ दिक्खो जी खाना बनाना कुड़ियें दा गै कम्म मिं लगदा ऐ कि एह्दा कम्म मुड़े दा बी दिक्खो जी खाना बनाना औना चाहिदा कुड़ियें गी बी और मुड़ें गी बी खाना खाना जित्थै जाह्गे तां खाना तां अज्ज जमाने आपे ई बनाना पौंदा ऐ चाहे कुड़ी होए चाहे मुड़ा होए ते एह् जित्थै बी जाह्गे जि'यां हून अस कमरा लेइयै रौंह्नें आं कुदे घरा बाह्र रौंह्नें आं असें तां रुट्टी तां बनानी पौंदी ऐ न अपने आस्तै जि'यां हून होई आ अगर मुड़ा होई आ तां उस नै बी तां अपने आस्तै अज्ज बनानी ऐ भाएं ओह् कुड़ी ऐ तां उसनै बी बनानी गै तां इस करियै कि जेह्ड़ा मुड़ा ऐ तां मुड़े ई बी जेह्ड़ी तां रुट्टी बनाना औना चाहिदी कुड़ियै गै निं एह् कि कुड़ियै गी नौकरी ऐ कि डिप्टी ऐ कि इसी गै बनानी ऐ एह् कुड़ियै दा गै कम्म निं ऐ एह् मुड़े दा बी कम्म होंदा ऐ एह्दा मि मतलब मिं रुट्टी बनाना बड़ी अच्छा लगदा ऐ अ'उं रुट्टी बनान्नी आं बड़ी अच्छी तरह् कन्नै बनान्नी आं कि जेह्ड़ी मतलब कि मि सब तूं अच्छी जेह्ड़ी सब्जी तां मेरी जेह्ड़ी तां ओह् केह् ऐ कि जि'यां अ'ऊं बनान्नी करेले करेले मिं सब तूं अच्छे लगदे न जि'यां अ'उं बनानी आं कि'यां बनानी आं अ'ऊं फ्राई करनी आं मतलब के पैह्लें कट्टनी आं कट्टियै ओह्दे च जेह्ड़े बीऽ होंदे उ'नें सारें गी कड्ढियै साइड पर रक्खनी आं साइड पर रक्खियै उ'नेंगी ओह् करनी आं तेल रक्खनी आं कढ़ाई दे बिच कढ़ाई बिच तेल रक्खियै ते उ'नेंगी अ'ऊं केह् करनी अ'ऊं फ्राई करनी आं तेल दे बिच ओह् जेह्ड़ा कड्ढियै ते प्ही ओह्दा जेह्ड़ा मसाला ऐ दाडू ऐ जेह्ड़ा ओह्दे बिच प्याज पाइयै सब कुछ पाइयै जेह्ड़े तां ओह्दे बिच उसी मसाले गी फ्राई करनी आं मर्च बगैरा सब कुछ पाइयै उसी फ्राई करियै ते ओह्दे बिच करेले गी दोबारै उ'नेंगी भरियै ते इक अच्छी तरह् कन्नै बनान्नी आं मिं बड़े गै टेस्टी लगदे भी फुल्के चपाती जि'यां अस बनाने आं ओह् बी बड़ी अच्छी लगदी ऐ मतलब कि खाना बनाना मि बड़ा गै पसंद ऐ खाने दा कम्म जेह्ड़ा साढ़ा रसोई दा कम्म घर दे कम्म ओह् अऊं गै करनी आं मिं बड़ा अच्छा लगदा ऐ कम्म मतलब कि जेह्ड़ा खाना बनाना मि बड़ा पसंद ऐ कि एह् सारें गी जेह्ड़ी ऐ तां उंदे अग्गै प्रार्थना करनी आं एह् जेह्ड़े मुड़े बी ते कुड़ियां बी खाना बनाना जेह्ड़ा ते एह् सारें गी औना चाहिदा कुड़ियै दा गै कम्म नेईं होंदा ऐ एह् मुड़े गी बी औना चाहिदा